بالی ووڈ نے ہندوستان میں ہر جگہ فیشن کے رجحانوں کو متاثر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تاثر سے میں تو اثر نہیں لیا لیکن اگر یہ کہوں کہ ان جنرل اس کے اثرات رہتے ہیں سماج پہ اور لوگ اس کو اپناتے ہیں اب اگر میرے حد تک کر میں بات کروں تو میں خود ایک فیشن ڈیزائنر ہوں اور مجھ کو سمجھتا ہے کہ مجھ کو کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں پہننا چاہیے اگر آج اتنے سال جوانی سے لے کے آج میری اگر اسّی کی عمر ہو چکی ہے تو مجھ کو یہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے سوٹیبل ہے اور کون سی نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ میں جو فلم انڈسٹری اور ہالی ووڈ کے اسٹارس پہنتے ہیں وہی میں پہنوں اور میں اچھا دکھوں گا تو میں یہ نہیں سمجھتا اور میں نے ایسا کوئی چیز اپنایا بھی نہیں اور ہر چیز جو میں نے پہنی وہ لوگوں نے پسند کیا اور اس چیز کو بتایا کہ یار یہ چیز تم کو بہت سوٹ کرتی ہے اور اچھی لگتی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ آدمی ان دیکھے طور سے ہر فیشن کو اپنائے یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جس کو پسند آتا ہے وہ اپنے اپنے حساب سے پہنتا ہے یا دیکھتا ہے یہ ایک رجحان رہتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ اور ان کی پسند ہے